कशें आसा मेन म्हणल्यार हांव जेन्ना जेवण रांदतां तेन्ना एक हांव अशें स्वता अशें तयार करतांय बी आनी हांव रेसिपीज ज्यो आसा त्यो अश्यो ऑनलायन पळयतां ना जाल्यार म्हाका केन्ना मम्मी जेन्ना अशे शिकिल्ले आसा तेजे प्रमाणे हांव रान रांदता आनी मेन म्हणल्यार म्हाका कशें आसा जेन्ना हांव रांद रांदता तेन्ना कितें करता की हांव जर चुकतां जाल्यार मम्मीक सांगपाक लायता म्हणजे चुकता जाल्यार म्हाका सांग अशें करून हांव ज्यो आसा त्यो अशे रांदपाच्यो रेसिपीज ज्यो आसा त्यो शिकलां आनी मेन कितें आयज आयचे काळान कशें जालां की आमी युट्यूबार पळोवन रांदपाक शकतां मागीर आमकां पेपरांचेर रेसिपीज येता अशे प्रमाणे आमी रांदपाक शकता आनी हांव ज्यो आसा त्यो जेन्ना हांव म्हज्यो स्वता जेन्ना बी अश्यो रेसिपी तयार करता त्यो हांव सोपेपणी कोणाक शॅर करिना कारण जेन्ना रूच म्हणल्यार अशी जेवणाक टेस्ट दिवपा जाय आनी तूं जर घरा स्वता मसालो बी करून जेन्ना जेवण रांदता तेन्ना ते दुसऱ्याक सांगपाक जायना अशें म्हाका दिसता कारण एक टेस्ट जो आसा तो तुज्या हातीन जेन्ना येता तेन्ना एक अशें म्हणजे टेस्ट जो आसा तेन्ना बरो येयलो जाल्यार हां तुवें केल्लो म्हणून रांदलेलो म्हणून असो टेस्ट येयलो अशें म्हणू शकता अशें म्हाका दिसता